एपीके पूर्णिया रेस्टोरेन्ट पूर्णिया जे छै यहाँमे हमरा जे खाइके मोन छै ऑडर करै छिए आइसक्रीम भऽ गेलै केक भऽ गेल हलुवा भऽ गेल आओर आइसक्रीम कोल्ड ड्रिन्कमे स्प्राइट माजा आओर चोकोबार आइसक्रीम इएहसब जे ऑडर करै छिए तऽ वहाँ दै छै अच्छा लागै छै यहाँ जे छै बहुत प्रकारके मिठाइ पैल जाइ छै आओर अच्छा भी लागै छै इसीलिए कोइभी आदमी एकरा ऑडर मारै छै बहुत बड़ा रेस्टोरेन्ट छै हमर पूर्णियामे एपीके पूर्णिया रेस्टोरेन्ट पूर्णिया जहाँ बहुत लोग आबै छै आओर बहुत बहुत लोग जाइ छै रेस्टोरेन्ट ढ़ेर सारा जे सब भी खाइके मोन होइ छै ओ ऑडर करै छै मिठाइ भऽ गेल कोल्डड्रिन्क भऽ गेल आओर जलेबी हलवा ईसब जे सब भी मोन रहै छै सब खाइ छै